ओइ मा खालामदों नोंलाय ओइ नोंनियाव अमा दोंना गैया खैथासो दङ खैथा माथामल' ना बुन्दि खैथा बुन्दा खैथा ओमफ्राय खै मास जाखो ए दा फाननो जाथ'आखै दा नैबा मोजां आदार जादोना जायाखै ए आदार जायोब्ला बायगोमोन आङो होमब्लालाय बेसां बेसां बुन्दाया बेसां बुन्दिया बेसां ओमफाय खम लाया होमब्ला नायनानै मिलायगोन बुन्दाखो लागौमोन लानायालाय आङो नायहैगोन नायनानै ओमफ्राय दामखो मिलायना लानो हागोन दे अ

मब्ला फायगोन र' साननैसोनि गेजेराव थांगोन अ मोजां अ आदारखौ मोजां जादोबाला लाबोनोसै नायनो

हाथायाव बेसां माबादो बेसेबां माबानानै मिलायना लाबोनोसै आरो ए

दे होमब्लालाय दोनसै दै आं माबाब्ला खिथाहर लायगोन